नमस्ते

नहीं नहीं शिकायत नहीं आ रही है मैं अच्छे से पढ़ाऊँगी नही नहीं अच्छे से मैं पढ़ाऊँगी माँ बाप फीस देते हैं मैं आप कब तक आएँगी नहीं तो जल्दी आइए न मैं कब तक संभालूँगी अकेले दे रही हूँ अकेले बच्चे इतने हैं मैं संभालूँगी अकेले कैसे कितने बच्चे हैं हाँ तो सम समालेंगे लेकिन जल्दी थोड़ा आइए और और मैं बच्चों को बहुत अच्छे से हाँ तो मैं बच्चों को अच्छा शिक्षा देती हूँ अच्छे से पढ़ाती लिखाती उनके माँ बाप फीस जमा करते हैं देते हैं हाँ तो मैं पूरा ध्यान देती हूँ और आगे दूँगी इस अब आगे ध्यान दूँगी नहीं नहीं अब ऐसी बात न नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है शिकायत नहीं आएगी मैं मैं बच्चों को ध्यान दूँगी और बच्चे बी आप आकर देख लीजिए कि कितने अच्छे से बच्चे हैं हाँ हाँ तो ठीक है ठीक ऐसा ठीक है कर लीजिएगा हम अपने तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि शिकायत नहीं आएगी और अब नहीं जाएगी शिकायत आगे ठीक है और

ठीक है तो मैं ध्यान दूँगी पूरा आगे भी ध्यान दूँगी और देती रहूँगी ठीक है वो शिकायत नहीं मिलेगी मैं ध्यान दूँगी नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है उस्कूल के क्लास टीचर हैं नहीं नहीं बच्चे आएँगे और अधिक से अधिक आ रहे हैं बच्चे बच्चे आ हाँ बच्चे बहुत आ गए हैं बच्चे आए गए हैं बहुत आए हैं आप आकर एक बार देख लीजिए आगे और मैं कितने दिन तक समालूँगी अकेले परेशान हो जाती हूँ आप आइए जल्दी तो ठीक है ठीक है पढ़ाऊँगी बच्चे शिकायत करेंगे तो आप कहिएगा बताइएगा नमस्ते